हैलो नमस्ते भ्रा जी एह् भ्रा जी तुस लकड़ी आह्ले बोल्ला दे ओ आरे आह्ले बोल्ला दे ओ ओह् अच्छा अच्छा में आक्खेआ साढ़े ना इंया बड़े बड्डे बड्डे दरख्त होई गेदे ते सब्ज़ियां बड़ियां आवा दियां ते मे आवां दियां ते कुतै अग्ग बालनी होंदी ते लकड़ी दी जरूरत पेई जंदी ते तुस भेजदे कुसै बंदे गी दे स्हानू बनी जाह्ग जां तुस आपें आह्गे आं भेजी ओड़ेओ एह् मतियां नै ते ओह् दरोआजै बारियां बी बनी जाहन ते नाल स्याला निकली जाह्ग अग्ग सेकियै ते मिगी ना पैसे सनाई ओड़ेओ ते पैसे सनाई ओड़ेओ आं जी अच्छा अच्छा अच्छा ते ठीक ते नेईं दौ केह् करने इक्क भेजो इक्क आक्खगे ते पैसे बी स्हाबै दे होने इन्ने कुत्थां होने माड़े लोग इन्ने पैसे कुत्थां कड्ढने एह् थोह्ड़े घटाई ओड़ेओ इंया तुस भेजी ओड़ेओ बल्ला ते तुस घटाई ओड़ेओ आं जी